पोळोवपाक गेल्यार म्हाज्या हिसबान ते म्हणजे पारंपारीक शेतकी पद्दती विशीं उलोवंक शकतलें कारण आमी अशें आसा शेत भर रोवन पोट भरपी मनीस आसा आनी आमच्या वाठारान अशें सगळ्यात लोक चडान चड शेत रोंयता शेताचेर आमचें वर्स वर पोट भरता अशी म्हणटा ती आमची गजाल आसा आनी शेतूत न्हू तर आमी भाटां हेंवूय बी तयार आतां करपाक लागल्या कारण अशें खंय ना खंय शेतां लागोन एक एकदां लुकसाण बी जाता तेन्ना आमी आतां माड सुपार बी अशें आसता तें विकून बीन एक थोडे भर तर घरा पयशे येता न्हू अशें करून आमी बाटू बी तयार केल्लें आसा आनी आयज कशें आसा आमच्या वाठारान लोक शेत रोंयता ना न्हू आजून मेरेन अशें लोकांनी बंद करुना केलें तेंच्यांनी केलां कोण कामाक बीन अशें कोण सरकारी कसले कामाक बी लागल्या तेंच्यांनी हें केलां शेताची पद्दत म्हणजे आमगें कशें आसा की आमी पावसा शेत रोयता आमी गिमांत उदक चड मेळना तेका लागून आमी पावसा शेत रोयता मागीर शेतां पयलीं वचोन काम करता म्हणजे शेत रोवपा जाल्यार पयली खण खडणी मारता मागीर पावसा उदक मागीर रोवन मागीर अशें थोडे दिसांनी शेतां फक्त कितें कितें सांबाळचें पडटा हरशीं शेतां प्रोब्लेम नासता सायडीच्यान सहभोंवतणी वंय बी तशें करून आमकां सगळें सांबाळचें पडटा पय जाल्यार आमकां गोरवांनी कोणी खालें जाल्यार आमकां लुकसाण जाता तेका लागोन तें पयलीं सामावून करता आमी मागीर शेत रोयतकीर तिंका टायम टू टायम सारें मारप नडणी काडप हेत काम आसता हरशीं हाड काम म्हणजे पयलींत जाता म्हणजे शेत रोवचे पयलीत आमकां अशें मातशें चड काम लागता एकदाचें शेत रोवंक जालें की फक्त नडणी आनी सारें बीन तशें आसता नाजाल्यार लोक कशें कितें करता आतां आमी कितें करता की एक आयज आमगेर रोयता जाल्या आमीच रावन घराचें शेत रोयना कितें करप सगळे लोकांक कोणागे कोणागेर रोयतात तिंकां आपोवप मागीर आमी तींगे वचप अशें करून आमी अशें लोकांक आपोवन काम करता आनी हे वाठारान तर पोवपाक गेल्यार लोक शेताचेरूच चड अशें जगताशें घरा मागीर एकलो कोणी कामां वयता पूण आजून मेरेन पयलींचे जे आवय बापूय जे तरी आहा जाणटीं आतां तीं तरी शेत रोयतात आनी दिसतात न्हू आपलो जागो आतां वेस्ट जावन वयचे वाट्याचें रोवन कितें पोटाक तरी पडटलें आनी तितलें आमी जर शेतान काम केलें जाल्यार आमी तितलें घटमूट उरता न्हू अशें म्हाका दिसता म्हणून आजून मेरेन आमचे लोक शेत रोयता अशें म्हाका दिसता नाजाल्यार बेकार घरा कडेन उरताले तेवू उरोन कितें करतले तेच्या वाट्याचे कामाक हें तरी काम केल्लें बरें न्हू तेका लागोन शेतान बी काम करता ना न्हू आनी खूब कश्टान काम करप जाता हे म्हाका दिसता कारण जोडून हाडटा आनी हेजे फरक खूब आसता तितून कश्ट नासलो जाल्यार हितून कश्ट भरपूर आसता ते कमी फळ मेळ्ळो पूण सगळ्यांक कश्ट हे शेताच्या कामाच्या हितूं आसता कामाक बीन कशें आसा आतां तर सामकें सगळे चेंज नवें जालां तर लोक कामाकूय वचपा लागल्या आनी शेता कामां तर आमच्या वटेन सोडूंक ना आजून